हिंदी बोलने वाले लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाने और उन का सम्मान करने के लिए अपने त्यौहारों में और सब जगाहों में हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और वे लोग अपने त्यौहार में भी सब से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा का प्रचलन करने के लिए हिंदी भाषा के लिए कई दिवस भी मनाए जातें हैं और हिंदी भाषा का प्रचलन करने के लिए यहाँ कई लोग भी मनाते हैं और इस का सम्मान करते हैं